ہمارے علاقے میں جو سیاسی پارٹی حکومت کر رہی ہے اس کا تعلق بھارتیہ جنتا پارٹی سے ہے جو کہ ایک آر ایس ایس کی ایک سمجھ لیجیے کہ آپ اس کی شاخ ہے اور کام تو بہرحال وہ اچھا کر رہی ہے رہی بات اس کے ارتقا کی تو اس کی ارتقا یہی کوئی آج سے قریب چالیس پینتالیس سال پہلے ہوئی تھی اور اس کی ارتقا کی بنیاد بھی یہی تھی کہ سماج میں اور جو معاشرے میں جو ہندو مسلم کے جو مدعے ہیں ان سے کیسے نپٹا جائے کیسے ان پر بات کری جائے کیسے لوگوں میں کمیونل ہارمی جسے بولتے ہیں وہ پیدا کری جائے تو ان سب مدوں پر اس کی ارتقا ہوئی تھی اور دوسری چیز یہ آپ نے کہا کہ آپ کی ریاست میں اس کی سیاست میں کیا دخل ادا کیا ریاست میں دیکھیے اس کی سیاست نے دخل یہ ادا کیا کہ یہاں جو لوگ ہیں وہ بھی کافی زیادہ متأثر ہیں اس پارٹی سے تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کا بھی کافی زیادہ دخل رہا ہے اور ریاست کا بھی کافی زیادہ دخل رہا ہے کہ اس نے کس طریقے سے پارٹی کی سیاست کے اندر دخل دیا تو اس طریقے سے کام ہوا ہے وہ باقی پارٹی تو خیر اچھی ہے اور یہی کوئی آپ کا سات آٹھ سال سے اقتدار میں ہے اب دیکھیے کہ کیا رہتا ہے آگے